हैलो मां अनिल मूलचंदाणी आदिपुर मां ॻाल्हाइ रहियो आहियां असां हीअंर लंबे सफ़र खां आया आहियूं ऐं असां ॾिठो त पंहिंजो गैस खतमु थी वियो आहे सो तव्हांखां गुजारिश आहे त असांजो नंबर लिखंदा असांजो नंबर आहे ॿ हिकु हिकु ॿुड़ी ॿुड़ी चारि टे छह अठ नव ऐं असां हेडे लंबे सफ़र खां आया आहियूं त असां वटि खाइण लाइ हीअंर पोइ व्यवस्था कोन्हे त तव्हांखां गुज़ारिश कई वञे थी त तव्हां महिरबानी करे इहो गैस सिलैंडर जल्द सां जल्द पुजाइण जी कोशिशि कंदा ऐं असां हिन जी बुकिंग ऑनलाइन नथा करे सघूं त तव्हांखां हीअ बि गुज़ारिश आहे त तव्हां हिन सिलैंडर जा पैसा जेके आहिनि उहो असांखां घर अची करे वठंदा ऐं इन विच में को बि तकलीफ़ अचे या असां न मिलू त असांजो जेको मोबाइल नंबर आहे छह सत टे नव अठ अठ टे टे ॿ ॿ त तां खां महिरबानी करे गुज़ारिश आहे की अगरि जे कोई दिक़तु अचे त हिन नंबर ते असांखे फ़ोन कंदा त जंहिंखां असांजो ऐं तव्हांजो कम आसान थिए धन्यवादु